میرے پاس جو ایسے شخص کے لیے جو گانا سیکھنا چاہتا ہے اس کے لیے مشورہ ہے کہ وہ کسی گرو سے سیکھے جس ایسے انسان سے سیکھے جس کو گانے میں مہارت حاصل ہو اور وہ اگر اب زیادہ اچھا گانا گانا چاہتا ہے اچھے سے کوئی گانا چاہتا ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرے زیادہ سے زیادہ ریاض کرے جس سے اس کی گانے میں امپروومینٹ آئے اور وہ اچھا سا گانا گا سکے